ایک ایک انیس سو چورانویں سات پانچ دو ہزار ایک نو دس دو ہزار آٹھ پندرہ چھ دو ہزار پندرہ سات آٹھ دو ہزار بیس